आमचें गांवांत जी एंबुलंस जी आसा तेजी परिस्थिती खूब वायट आसा टायर पंक्चर आसात ती टायमार येनात ड्रायवर सारको आसना जो कोण ड्रायवर येता ताका गाडी सारकी चलोवपा कळना तो कशाय कशी चलयता फाटल्या तेंपार एक्सिडेंटूय जालो तो सोरो पिवून गाडी चलयतालो आनीक खूब वायट परिस्थिती आसा सायरन वाजना एमरजंसी वेळार ती सारकी पावना केन्ना केन्ना तसले डिजल सोंपता पेशंटाक घेवून गेल्यार डिजल सोंपता इचारल्यार जाल्यार सांगता की पेमेंट जायना सो अशी खूब व्हडलें आव्हान आमचें मुखार